म्हजी आवडीचीं कोंकणी उतरां जावन आसात वावझड भावंड एकठांय कुळागर रोंपो धाकलो आनी वाकप्रचार अती थंय माती आमी केन्नाय चडूच मागुंक वता जेन्ना आमचें कडेन खूब आसता देवान दिल्लें आसता आमी कश्टांनी कमयल्लें आसता तरी आमकां दिसता की आमी अजुन जास्त मेळोवचें ती वायट आसता जें कितें मेळिल्लें आसा तातुंनूच समाधानी रावचें आपलें घर हागून भर आपलें घर सत्येन मर दुसऱ्याचें घर थुकून जड एक मनीस आपल्या घरांत राजा कसो आसता तेकां सगळें कितें आवय बापाय कडून मेळिल्लें आसता जावं तेंणे कमयल्लें आसता तो आपल्या घरांत राजा कसो आसता दुसऱ्यांच्या घरांनी तेणीं लक्ष घालप आसना ती वायट गोष्ट आपुण बरें तर जग बरें जरी सप एक मनीस बरो वागता बरें बशेंन रावता दुसऱ्यांक बरो शब्द दिता जाल्यार तो मनीस दुसऱ्यां खातीर एक प्रोत्स प्रोत्साहाना दिता त्या मनश्याक ह्या लोकांक ह्या मनशा बद्दल खूब बरें दिसता जेन्ना तूं सारको तेन्ना लोक सारके जग बदलूंक वचप ना आपुण सारको आपल्या घरा रावप आपोआप जग बदलतलें आयत्या बिळांत नागोबा खूबशें लोक गैर फायदो घेतात कसल्या गोष्टीचो एका मनशान आपल्या कश्टांनी घर उबें केल्ले आसता बट एक पण दुसरो मनीस येता आनी तेका फटोवन भायर घालता घरांतलो आनीक तेचें घर आपल्या नांवार करता एक जीव सदा शिव एक मनीस एकटो आसता आनी एकटो आसून तो सगळीं कामा दुसऱ्यांचेर दुसऱ्यांचेर अवलंबून नासतना सगळीं कामा आपल्या आपूण करता हीं तेची हो ताचो अर्थ एक जीव सदा शिवाचो अर्थ एका हातींन ताळी वाजना केन्नाय आमकां कितें काम दिल्ले आसता तें आमी एकट्यानूच आमी करूंक सोदता बट पूण कांय एक काम आमच्या कडेन जमना आसता आनी जमना जमना तें कठीण आसूंक शकता जावं तेका खूप वेळ लागूंक शकता ह्या ह्या रिती ह्या स्थितीन आमी जरी कोणाचो मदत घेतली दोग तीग चार पांच जाण मेळून तें काम केले जाल्यार बेगीन जावं श जावपाचें आसता आनी बऱ्या रितीने जावं शकता एका कानांन आयकुनचे दुसऱ्या कानांन सोडून दिवचें खुबश्या लोकांक संवंय आसता त्या मनशां बद्दल वायट वायट उलोवपाचें जरी तो मनीस वायट आसाना ह्या ह्या संर्दभात त्या मनशान ह्यो गोष्टी मनार लावन घेवप ना आनी सोडून दिवप कामा पुरतो मामा खुबशें लोक आमकां तोंडार दाखयतात की तें बरें आसा बट आमी तेंकां जेन्ना मदत मागूंक वयता तेन्ना तें फाटीं सरतात एक वेळ आमी तेंकां मदत केल्ली आसता तेंकां खबर आसता तेंकां जाणीव आसता की तेंच्यांनी आमच्या कडेन मदत मागिल्ली आमी तेंकां मदत केल्ली बट पूण जेन्ना आमकां तेंची मदत लागता तेन्ना तें फाट करतात हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो कांय वेळार आमकां एक वस्त घरांत मेळना तेन्ना आमी सगळ्याक सोदतात घर सोद घरांत सोदतात घरा भायर सोदतात बसून याद करता खंय दवरिल्ली बट ती मेळना पूण ती कडेकच आसता जेन्ना आमकां लक्षांत येता की ती म्हज्या कडेक आशिल्ली बट आपूण सगळ्याक सोदली हांसता ताचें दांत दिसतात जें लोक आमकां वायट रितीन पळयतात आमचेर टिक टिप्पणी करतात टिका करतात त्या मनशाक आमच्या बद्दल कमीत कमीत कळी खबर आसता तेंकां सगळें खबर आसना तें सहज कितें उलोवन सोडटा जें आमकां खूब वायट दिसता